ہلو جی ہاں جی جی صحیح جگہ آپ نے یاد کیا

بہتر

جی بالکل بالکل تو آپ کشمیر اچھا بہتر بہتر اچھی جگہ آپ نے یاد کیا ہے جی تو پروسیجر یہ رہے گا کہ آپ کار کار سے جانا پسند کریں گے ظاہری بات ہے جی تو یہ بتائیے کہ اچھا جی جی میں میں یہی سوال تھا اگلا کہ آپ کتنے لوگ رہیں گے تقریبآٓ چھ لوگ رہیں گے ٹھیک ہے کوئی دقت کی بات تو چھ لوگوں کے لیے اسکارپیو ٹھیک رہے گی سفر بھی اِس سے آسانی کے ساتھ سفر ہو جائے گا تو آپ کشمیر جائیں گے ٹھیک ہے تو کار میں آپ کوئی کلر پسند کریں گے کہ اِس رنگ کی ہونی چاہیے کلر کا کوئی مسئلہ تو نہیں سفید رنگ بہتر بہتر سفید رنگ ٹھیک ہے سفید رنگ کی مل جائے گی تو آپ کی یہ بکنگ کب کی رہے گی آپ کب جانا پسند ایک تاریخ کو جائیں گے ٹھیک اور ایک تاریخ کو آپ لوگ جائیں گے اور چھ لوگ ہیں آپ ٹھیک تو جی ٹھیک ہے میں آپ کو چارجیز بتائے دیتا ہوں چارجیز جو ہیں پر پرسن جو ہے ایک ہزار روپئے ہیں تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ چھ لوگ ہیں تو چھ ہزار روپئے ہو گئی ایک طرف کے ہیں صرف جانے جانے کے اگر آپ لوٹنے کا بھی کرواتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ دُگنا ہو جائے گا تو بارہ ہزار روپئے میں آپ کی جانے جانا اور لوٹنا واپسی دونوں ہو جائے گا جی بہتر چلیے آپ نے یاد کیا ہے محبتیں آپ کے اسرار پہ ہم آپ کو کچھ ڈسکاؤںٹ دے دیں گے ٹو تھاؤزینڈ کم کر دیا جائے گا پر پرسن میں جی جی جی ٹھیک آنے جانے کا دس ہزار کم کر جی دس ہزار دو ہزار کم کر کے دس ہزار آپ کے لوٹا واپسی دونوں ہو جائے گا جی کرتے تو ہیں لیکن پھر یہ ہے کہ اُس کے انتظامات سارے ہو جائیں گے لیکن پھر یہ اُس کے آپ کو چارجیز الگ سے دینے ہوں گے وہ اِس میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا

اگلے مہینے کی ایک تاریخ ٹھیک ہے تو میں آپ کی بکنگ کر دیتا ہوں بہتر ٹھیک ہے تو میں آپ کی یہ بکنگ کر دیتا ہوں میں نوٹ کر لیتا ہوں اور آپ کے پاس ایک تاریخ کو ایک بجے میں اور ڈرائیور پہلے بھیج دوں گا آپ زیادہ دقتیں نہ ہوں میں ساڑھے بارہ تک آپ کے پاس ڈرائیور بھیج دوں گا آپ جو ہے ایڈریس مجھے اِسی نمبر پہ واٹس اپ کر دیجیے بہتر بہتر ٹھیک ہے بہت شُکریہ یاد کرنے کے لیے ٹھیک